ہاں ہلو سر جی جی جی کون کون سی سبزی چاہیے آپ کو جی اور گوبھی ہے پینتیس روپئے کے جی اور کیا چاہیے جی جی وہ بھی ہو جائے گا تیس روپئے کلو جی ہو جائے گا وہ بیس روپئے کلو جی ہو جائے گا وہ چالیس روپئے کلو ریٹ سب سیم ہیں ریٹ سیزن کے حساب سے چلتا ہے ابھی آلو بہت سستا ہے آلو بیس روپئے کے جی ہے گوبھی بولے تیس روپئے ٹماٹر ہے پینتیس روپئے کے جی سر آپ کو گھر میں گاجر ہے چالیس روپئے جی سب ہے جو چاہیے وہ بول بھنڈی ہے تیئیس روپئے کے جی جی جی جی ہے وہ ہے پندرہ روپئے پندرہ روپئے کے جی جی جی جی ایک ایک کلو نا گوبھی گاجر ٹماٹر اور آلو ایک ایک کے جی گھر تک پہنچا دیں جی ہو جائے گا الگ چارج لگے گا الگ چارج لگے گا کم سے کم اس کا اس کا لگتا ہے پچاس روپئے کہاں پہ گھر ہے آپ کا جس کا الگ سر چارج لگے گا ساتھ ساتھ ہم دلیوری کرتے ہیں جی ہو جائے گا ٹوٹل ملا کے آپ کا ٹوٹل ہو گیا ایک کے جی آلو ایک کے جی ٹماٹر ایک کے جی گاجر ایک کے جی گوبھی تو آپ کا ٹوٹل ہو گیا فائیو پلس ٹین ہو گیا آپ کا تین سو چالیس روپئے ہو گیا ٹھیک ہے پہنچا دیں ٹھیک ٹھیک ٹھیک اوکے اوکے ٹھیک ٹھیک اوکے سر